दिक्खो जी शुरू चा जम्मू च डोगरे रौंह्दे हे ते डोगरी भाशा बोलदे हे अस बी जम्मू च रौह्न्नें ते डोगरी भाशा बोलने डोगरी भाशा ऐसी भाशा ऐ अपनी देसी भाशा ऐ साढ़ी अपनी ते जियां कोई समझी लैओ बंदा तमली तमिल बोलदा तां उसी पता चलदा एह् बंदा तमिल दा रौह़ने आह्ला ऐ जियां कोई बंदा राजस्थानी भाशा बोलदा ते अस ओह्दी भाशा दिक्खियै अस पन्शानी बंदा राजस्थानी ऐ ते जियां कोई बंदा फ्रांस दा ऐ ओह् फ्रेंच बोलदा तां असेंगी पता चली जंदा कि एह् बंदा फ्रांस दा ऐ इ'यां गै अस डोगरी बोलने ते पता चलना चाहिदा ऐसी अस डोगरी बोलने दा पता चलना चाहिदा लोकें गी एह् डोगरे न जियां अस कुर्ता लांदे ऐ कुर्ता पजांमा लांदे ऐ ते कन्नै जियां पग्ग बनदे ऐ स्याने स्याने बुजुर्ग ते जियां ब्याह् कारजें च होंदे ब्याह् कारज होंदे जेल्लै साढ़े तां अम्बल बनांदे राजमांए दी दाल बनांदे चौल बनांदे ब्याह् च सुहाग गांदे ते अपने डोगरी डोगरी गाने गांदे ते डांस करदे जियां हून असें डोगरी अग्गें बधाना होऐ तां डोगरी गाने असें डोगरी गाने गांदे गाने चाहिदे जियां होर डोगरी डोगरी गाने गाने चाहिदे ते अपना जियां अस फसल देसी देसी फसल घरै गै अपनी उगाइयै ते उ'ऐ खंदे ते धान घर दे होंदे साढ़े मक मक्कां घरै दियां होई जंदियां कनक घरै दी होई जंदी ते जिमींदारी करदे सारे अस देसी लोक बड़े न इत्थै जम्मू च ते डोगरे तां गै डोगरे गनो असल खुआने अस डोगरे अपना कल्चर असें नेईं छुड़ना चाहिदा जियां डोगरी अस पूरी एह् शर्म नी ऐ कुसै दी डोगरी बोलने शर्म शर्म करनी डोगरी ओंदी दा न डोगरी गै बोलनी एह् नी ऐ असें हिंदी बोलने कोशिश करनी ते डोगरी होर होर अपना एह् नि ऐ ते हून बड़ा कुदै ब्याह् कारजै गे तां बड़ा अपना पेंट पाओ आह्नियै अपना एह् नी ऐ थोह्ड़ा मता अपना कल्चर बी अपने कन्नै कन्नै रक्खना चाहिदा एह् नी ऐ ते सारा किश भुल्लियै ते अस बड़े शैह्रू बनन लगे